ہمارے پڑوس میں تو ڈھیر سارے گھر ہے جو کہ گھر کا کوئی کمی نہیں ہے ہمارے ہمارے ہمارے پڑوس میں تو کسی کا چھت کا گھر ہے کسی کا کھپریل کا ہے کسی کا دو ایک تلا ہے تو کسی کو دو تلا ہے تو کسی کو تین تلا چار تلا جس کو جیسا ہے اس وہ حساب سے سب کو گھر ہے سب کے گھر گھر پنکھا لگا ہوا ہے ابھی تو گرمی اتنا کافی ہے کہ گرمی کے دن سب پریشان ہیں گرمی سے تو کوئی اے سی لگائے ہوئے ہیں تو کسی کے پاس کولر ہے کسی کے پاس پنکھا ہے کسی کے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو کہ پھوس کے گھر میں رہتے ہیں جو جیسا ہے وہی حساب سے سب اپنا اپنا گھر میں ابھی رہ رہے ہیں کسی کا تو ٹیلس ماربل کا گھر ہے کسی کا تو جھوپڑی بھی نہیں ہے ہمارے پڑوس میں تو ایک سے ایک طرح کے گھر ہیں ایک دیکھنے کو ملتا ہے کسی کو کھانے پینے کا تو کے سامان بھی ہے کسی کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی سب اپنا اپنا ایسا ہے جو جیسا وہ ایسا ماحول سے گزر رہے ہیں کوئی غریب ہے تو کوئی امیر ہے کوئی سب اسی طرح سب اپنا اپنا رہ رہے گزر رہے ہیں ہمارے پڑوس میں پڑوسی بھی اچھا اچھا ہے ہم لوگ بات چیت کرتے ہیں لین دین بھی کر لیتے ہیں ایک دوسرے سے اچھا خاصا ایک دوسرے کو سب دیکھنے کے لیے آتے ہیں دیکھنے سننے کے لیے جاتے ہیں دھیان بھی رکھتا ہے کھیال بھی رکھتا ہے مصیبت میں ایک دوسرے کو خیال رکھتے ہیں دیکھ بھال کرتے ہیں وہ اس کو مدد کرتے ہیں ہم وہ بھی ہم لوگ کو مدد کرتے ہیں اسی طرح آس پڑوس میں ایک دوسرے سے محبت سے چلتے رہ چلتے پھرتے ہیں رہتے ہیں ایک دم ہمارے پڑوس میں ایک سے ایک گھر دیکھنے کو ملتے ملتے ہیں ہم لوگ تو ایک دم ہل مل کے پڑوسی سے رہتے ہیں ایک دم ہمارے پڑوس میں تو ایک سے ایک آدمی ہیں گھر ہے